हमारे यहाँ शिक्षा के लिए हाँ रामायण भागवत गीता महा भारत महाभारत इनसे हमें बहुत अच्छी शिक्षाएँ मिलती है और हमारे बच्चों को भी अच्छी शिक्षा मिलती है और हमारे यहाँ त्योहारों में भी त्योहार भी सभी त्योहार अच्छे से मनाए जाते है जैसे होलिका होली मना होली पे होलिका दहन हुआ था इसलिए होली बड़ी जोरों शोरों से मनाई जाती है सभी मिल कर होली का त्योहार मनाते हैं और हमारे यहाँ होली बड़े अच्छे से सब मिलजुल कर होलियाँ होली खेलते हैं और राखी हमारे यहाँ राखी का त्योहार भाई बहन की रक्षा के लिए बनाया जाता हैं भाई बहन की रक्षा करता है और इसलिए बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा करता है और बहन भी भाई की रक्षा करती है इसलिए भाई की कलाई पे राखी बांधती है और हमारे यहाँ बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी इसलिए रावण का वध हुआ था इसलिए दशहरा मनाया जाता है हमारे यहाँ दशहरे पर भी दशहरे पर भी सब मिलजुल कर दशहरा बनाते हैं रावण दहन करके आते हैं और दिवाली पर राम जी और सीता जी अयोध्या लौटे थे इसलिए हम लोग दिवाली भी सब सब मिलजुल कर दिवाली बनाते हैं बड़े जोरों शोरों से दिवाली बनाते है फटाके फोड़ते हैं सब बड़े अच्छे से दिवाली मनाते है हम लोग हमारे यहाँ के सारे त्योहार बड़े धूमधाम से मनाए जाते हैं और सब मिलजुल कर बनाते हैं हमारे यहाँ सभी चीज़ों में बहुत अच्छा है और हमारे यहाँ भागवत गीता और रामायण महाभारत इन सबसे हमें बहुत ज्ञान मिलता है और हम लोग धर्म के कार्यों में भी आगे बढ़ते हैं इन सबको पढ़कर त्योहारों में भी बड़ा बड़ो क्यो को बड़ों के साथ हम लोग त्योहार भी बड़े अच्छे धूमधाम से मनाते हैं और बड़ों से हमें बहुत आगे त्योहारों के बारे में जानना मिलता है और आगे बढ़ना मिलता है हम त्योहार सभी त्योहार बड़े मिलजुल कर बनाते हैं हम धर्म में भी सब आगे बढ़ते जा रहे हैं और त्योहारों में भी बड़े हर साल अलग अलग प्रकार के तरीके से हम लोग त्योहार मनाते हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं